हैलो डफआथथध़ हां जी हां जी हां जी जी जी साढ़े इलाके दी स्पेशल जेल्लै कोई ध्यार होंदा ते इत्थें भठोरू बनांदे मद्दरा भठोरू आं जी रोजी रोटी निं कोई ध्यार होऐ तां आं जी मतलब सारे इंया देआली होई लोह्ड़ी आं जी अच्छा